मां सिंधी ऐं हिंदी भाषाउनि खे स्कूली वक़्त खां ई हायर लैवल लैंग्वेज जे दर्जे ते पढ़ियो आहे इन करे मूंखे व्याकरण ऐं सर्चना जी तमामु सुठी ॼाण आहे मां व्याकरण ऐं सर्चना जे दाइरे में लिखियलु रचिनाउनि खे सुठी तरह सम्झी सघंदी आहियां ऐं लिखण जी कोशिशि बि कंदी आहियां पर कॾहिं कॾहिं जॾहिं असांजा ख़्यालु ऐं असांजा जज़बात वीचार इन्हनि तकनीकी पहिलुनि जे दाइरे खां ॿाहिरि निकिरी खुले रूप में ज़ाहिर थियण चाहींदा आहिनि त मां उन खे बि एप्रिशिएट कंदी आहियां मुक्त रचिनाऊं खे लिखण ऐं पढ़ण बि पसंदि कंदी आहियां छोजो जॾहिं असां जज़बातनि ख़्यालनि खे खुलो छॾींदा आहियूं त उहे पढ़ंदड़नि ऐं ॿुधंदड़नि जे दिलयुनि सां वधीक सहुलाईअ सां जुड़ी सघंदा आहिनि त उन वक़्तु मां क्रिएटिविटी याने रचनात्मकता खे वधीक प्रायोरिटी ॾींदी आहियां मुख्य मक़सदु इहो हूंदो आहे त पढ़ंदड़नि ऐं ॿुधंदड़नि ताईं मुंहिंजी ॻाल्हि मुंहिंजो पैग़ाम पहुची सघे पोइ उन लाइ जेकर तकनीकी पहलियुनि जे दाइरे में रही करे लिखी सघिजे त बि सुठी ॻाल्हि आहे ऐं जेकर मुक्त लिखिजे त उहो बि सुठो आहे त इन करे मां ॿिनि नमूननि जूं रचिनाऊं लिखणु ऐं पढ़ण पसंदि कंदी आहियां कोशिशि कंदी आहियां त तकनीकी पहलियुनि जे दाइरे में लिखिजे पर मुक्त लेखनि बि मूंखे तमामु घणो पसंदि आहे